हॅलो

कांद्याचो रेट सिक्स्टी हय तें कितें कांद्या रेट वाडला आत हें न्हू पावस टमाट पन्नास भेंडे बी तुका चाळीस तशें एक किलो सिक्स्टी हय हय तुका कितें जाय आशिल्लें आं आं माई सगली यो आनी व्हर मागीर प्रायज वाडला प्रायज आतां वाडला

पयशे क ह माय तें करया मुगो एक तुका पांच रुपया कमी जातले हय ह पांच किलो तें माय पोवया मुगो सांगता हांव तुका हा हा

हा हा आं ओके हा हा आ बरें